پچھلے سال گرمیوں میں موسم کی سختی اور شدید گرمی کو سامنے دیکھتے ہوئے ہم نے اے سی خریدنے کا عزم کیا اور ایک مشہور کمپنی کا اے سی اپنے روم میں لگوا دیا شروع میں تو اس نے ہم کو بہت آرام دیا خوب اچھی ٹھنڈک جلدی کولنگ اور کوئی شکایت نہیں لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اس نے ہم کو دھوکہ دے دیا اور سب سے پہلے تو یہ خرابی آئی کہ اس کی کولنگ پہلے کم پھر بہت کم اور پھر بالکل ہی بند ہو گئی پھر اس نے ہمارے بجلی کے بل کو اتنا بڑھا دیا کہ آخر کار ہم نے مجبور ہو کر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مستری کو بلایا جب اس نے دیکھا تو بتایا کہ یہ اے سی صحیح نہیں ہوگی آپ اس کو ہٹا دیجیے اس نے ہمارے بچوں کی صحت پر بھی بڑا اثر ڈالا آخر کار ہم نے فیصلہ لیا اور اس اے سی کو پھینک دیا اور کولر خرید لیا